अपना यहाँके परम्परा हइ कि लड़का जनम भेलक चाहे लड़की जनम भेलक तऽ छठिआर भेलक ओकरा बादमे मानलुथ थोड़ा बढ़लक तऽ मूड़न भेलक परम्परा बहुत अइसन हइ जइसे शादी बिआह भेलक जइसे मुसलमान सबके हइ कि ओकर सबके अलग हइ क्रिश्चिअनके अलग हइ अपना हिन्दू रिवाजमे हइ कि देखा सुनि हो रहलक तऽ लड़कीके देखलक चाहे लड़काके देखलक तऽ दुनू पक्षके लोक पहिले अपनामे विचार कएलक देखिके तब पसन्द भऽ गेलक तऽ ओकरा फेर छेका पूजाइ भेलक फेर दसगो कर कुटुम्ब इधरसँ अएलक उधरसँ भी दुनू पक्षमे रहलक तऽ बात विचार हो गेलक तऽ शादी बिआह ओकर कएलक दसगो समाजके लोक बड़ बरातीमे कर कुटुम्ब अपना परायासब मिल जुलके बड़ बराती गेलक ओकरा बादमे शादी बिआह भेलक तऽ ओकरा बड़ बराती अएलक कर कुटुम्बके मतलब बहुत परम्परा हइ अइसे